पंद्रहां अगश्ट उणिवीह सौ सतेतालीह चारि जनवरी उणिवीह सौ सतर छवीह जानवरी उणिवीह सौ पंजाह पंद्रहां अप्रैल उणिवीह सौ नवे टेवीह जून उणिवीह सौ एकवीह